भारतीय कृषी को प्रभावित करने वाली वर्तमान चुनौतियाँ सीमित ज्ञान और अपर्याप्त बुनियादी ढ़ांचा है ख़ासकर ग्रामीन छेत्रों में सिंचाईं बाज़ार और परिवहन जैसी बुनियादी ढांचे की कमी में कमी से सम्बंधित सम्साएं किसानों के कार्यों में भारी लागत बढ़ाती है इसके अलावा कोई उचित वितरण प्रणाली भी नहीं है देश का कृषी क्षत्र इस समय कई चुनौतियों से जूझ रहा है इसमें इनमें उत्पादन की स्तर दर आय में कमी मौसम के मिज़ाज में बदलाव से हो रही समस्याएँ मृदा एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सरकारी मदद सब्सी सब्सिडी आवंटित करने के तरीक़े आदी शामिल हैं